राजस्थान में कला ऐं शिल्प क्षेत्र में प्रक्षिशण जे मुदे खे निपटाइण जा कई तरीक़ा इस्तेमालु कया विया आहिनि राज्य विभिन्न संस्थाउनि ऐं कार्यक्रम सां जे माध्यम सां विधार्थी ऐं ॿारनि खे कलाकारनि जो प्रक्षिशण प्रधान कयो वियो अथनि इत हिते कुझु प्रमुख संस्थाउनि बि पंहिंजो योगदानु ॾिनो आहे जीअं त पहिरियों आहे गाइडलाइन आट इंडिगेटर लर्निंग हिन जो स्थान आहे शिक्षा संस्थान ऐं विद्याल्य जोकी हर किथे आहे हिते छा प्रक्षिशण ॾिनो वेंदो आहे त हिते ॾिनो वेंदो आहे कला ऐं शिक्षा खे एकत्रित इकठ्ठो करे हिन ते कमु कयो वेंदो आहे जंहिंसां ॿारनि खे नवाचार ऐं अलॻि अलॻि तरह सां प्रोत्साहन ऐं सहयोगु मिलंदो आहे ॿियो आहे त नृत्य कला अकेडमी हीअ कला अकेडमी जयपुर ऐं अन्य शहरनि में आहे हिते प्रक्षिशण में भारतीय शास्त्र नृत्य ऐं लोक नृत्य जी शिक्षा ॾिनी वेंदी आहे जिते अलॻि ॿारनि जी अगरि डांस में रुचि हूंदी आहे त हू हिन में हिसो वठी पंहिंजे पाण खे अलॻि रूप ॾियनि था टियों आहे मार्शल आट अकेडमी फुलेरा हीउ फुलेरा राजस्थान जे अंदरि आहे हिते मार्शल आट ते प्रक्षिशण ॾिनो वेंदो आहे जंहिं ते शारीरिकु ऐं मानसिकु विकास खे ॾाढो प्रोत्साहन मिलंदो आहे हिन सां गॾो गॾु क्राफ्ट टिचींग में सरकारी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हीउ हिकु तरह जो टिचींग सैंटर वांगुरु थींदो आहे जो सरकारी थींदो आहे हिते क्राफ्ट करण वारनि खे हिकु सेटिफिकेट ॾिनो वेंदो आहे आट्स कला अकेडमी ही कला अकेडमी में बि हीअं ई प्रक्षिशण जो कमु थींदो आहे हिन संस्थान जे माध्यम सां राजस्थान में कला ऐं शिल्प जे क्षेत्र में ॿारनि अॻिते वधी करे पंहिंजे पाण खे ॾाढो वॾो उहदे ते पहुचायो अथनि